اپنے گھروں کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کیا اقدمات کریں گے الحمد للہ میں مسلمان ہوں اور پاکی اور صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے صفائی صاف صفائی گھر یا گھر کی ہو یا باہر کے علاقوں کی بہت ضروری ہے اپنے گھر کو تو سبھی صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں مگر باہر کے علاقوں کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے ویسے تو باہر کی صفائی کی ذمہ داری تو نگر پالکا کے کرمچاریوں پہ ہوتی ہے مگر اپنے آس پڑوس کا اپنے آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں نالیوں کو صاف رکھیں نالیوں کو صاف رکھےیں کیونکہ نالیوں میں ہی مچھر مچھر بیکٹییریا یہسے کیٹانو جنم لیتے ہیں جس سے ہمیں بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اس لیے صاف صفائی پہ دھیان دینا چاہیے اگر گھر صاف ہوگا باہر صاف نہیں ہوگی تو جب بھی بچوں پہ بھی بڑوں پہ صحت پہ فرق پڑتا ہے باہر کی صاف صفائی بہت ضروری ہے صاف صفائی سے آدمی صحت مند رہتا ہے صاف صفائی کرنے سے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں بچے باہر اگر کھیل رہے ہیں اگر صاف صفائی ہوگی تو انہیں کوئی کیٹانو نہیں لگیں گے بچے بھی تندرست رہیں گے صحت مند ہوں گے اگر صاف صفائی نہیں ہوگی اگر مان لو کرمچاری نہیں آتے ہیں تو انہیں کال کریں صاف صفائی کے لیے بولیں پاس پڑوسیوں کو بھی کہیں کہ اپنے چاروں طرف صاف صفائی رکھیں پیڑ پودوں کا بھی یوز کریں صاف صفائی کے لیے کیونکہ صاف صاف صفائی سے آدمی کا ایمان بھی صحیح رہتا ہے پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے صاف صفائی بہت ضروری ہے